प्राउड आह्ले ते में कम्म इ'यां दो तिन कीते दे बट थुआढ़े कन्नै अ'ऊं दो चीज़ां मतलब दो सनानी आं तुसेंगी मतलब कि इस चीज़ा दा मिगी मतलब प्राउड ऐ एह् हून हून कच्छ दी गै गल्लै ऐ मतलब हून किश दिन होऐ दे म्हीना होऐ दा शायद अऊं कुदै सफर करा दी ही ट्रेन दा ते अ'ऊं मतलब मेरी ट्रेन रुकी इक प्लैटफाम च उत्थें इक अन्ना बंदा लब्भेआ मिगी ते बचैरा खड़ोते दा हा में दिक्खा दी ही कोई लोक उसी किश नी पिच्छै दा कि मतलब केह् होंदा बंदे कि पुच्छना चाहि्दा मतलब मिगी ते अच्छा लगदा लोकें गी दी मदद करना बड़ा अच्छा सकून जन थ्होंदा मिगी अ'ऊं नुआढ़े कोल गेई में उसी पुच्छेआ कि भई मतलब किश जरूरत ते नेईं न तुसें गी किश कुदै जाना होऐ तुसें ते उनें मिगी सनाएआ कि मिगी इस फलाने प्लैटफॉम बिच्च पजाई ओड़ेओ ते फ्ही में नुआढ़ी मदद कीती में उसी बचैरे गी फलाने प्लैमफाम च पजाया फ्ही उन्नै बड़ा ओह् कीता कि चलो अज्जकल दे जमाने च लोक मदद घट्ट करदे लोक पता नी की नी करदे करनी चाहि्दी लोकें गी मदद एह् नेह् बंदे दे मदद करनी चाहि्दी फ्ही मैं नुहाड़ी मदद कीती मिगी बड़ा अच्छा लगेआ बड़ा सकून थ्होएआ कि चलो अज्ज मेरी वजह् कन्नै कुसै दा भला होएआ ते मिगी बड़ा चंगा लगदा ते इ'यां इक दो किस्से होर न बट जियां में इक बारी केह् कीता हा दसमीं बार मतलब दसमीं च शैल नंबर लैते मतलब डिक्स डिस्टिंशन कन्नै पास होई ही अ'ऊं ते मेरे घर आह्लें मेरे रिश्तेदार बगैरा सारे घर आए मेरे घर आह्लें बड़ी मबारखां दित्तियां कि भाई थुआढ़ी कुड़ी ने मतलब इन्ने अच्छे नंबर लैते जे बो ते ओह् चीज़ मिगी बड़ी अच्छी लग्गी उस टाइम जेह्के मेरे मां बब्ब थे उं'दे चेह्रे उप्पर जेह्की खुशी थी ओह् मिकी बड़ी सकून थ्होएआ ऐ कि चलो में किश अच्छा कम्म कीता मिगी इ'यां बड़ा अच्छा लगदा लोकें गी दी मदद करना मतलब कि मतलब मैं चाह्न्नी आं कि जिन्नी मेरे कोला होई सकै ते में लोकें गी दी मदद करां होर मिगी बड़ा अच्छा लगदा मदद करना अ'ऊं सारें गी एह् सनानी के को अपनेला चाहे जिन्ना बी थोह्ड़ा बोह्त होऐ जिन्नी तुस करी सकदे कुसै मदद जरूर करनी चाहिदी ऐ अच्छा लगदा बोह्त अच्छा लगदा